کھانا پکانا تو مجھے ویسے ہی اچھا لگتا ہے اب وہ چاہے ویج ہو نان ویج ہو ویج بھی اب ساری سبزیاں جتنے بھی ہوتے ہیں ساری سبزی میں بنا لیتی ہوں نان ویج میں مجھے بریانی آتی ہے چکن قورمہ آتا ہے چکن فرائی بھی روسٹیٹ ٹائپ میں بنا لیتی ہوں چکن ٹک ٹکا بھی بنا لیتی ہوں اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں پر بنا لیتی ہوں زیادہ تر ہندوستانی کھانے ہی مجھے پسند ہے تو ہندوستانی کھانے ہی بناتے ہیں ہم لوگ شروع سے چائنیز فوڈ میں بھی کچھ کبھی چاؤمن وغیرہ ہے تو وہ بھی بنا لیتی ہوں گھر پہ اگر آ گیا ہے تو کچھ ویجز وغیرہ کاٹ کے سویا سوس یا سرکہ وغیرہ ڈال کر کے اچھے سے بناتے ہیں چائنیز بھی مجھے اچھے سے بنانا آتا ہے لیکن میں ہندوستانی کھانا کھانا زیادہ پسند کرتی ہوں اور وہ بھی ہندوستانی کھانے میں مجھے سب سے زیادہ جو میری موسٹ فیوریٹ جو ہے وہ بریانی ہے بریانی میں چاہے وہ چکن بریانی ہو چاہے مٹن بریانی ہو مجھے بریانی بنانا اور کھانا بہت پسند ہے بریانی میں بہت اچھے سے بناتی ہوں عرق ڈال کر کے عرق والی بریانی مجھے بہت پسند ہے کیوں کہ اس میں گریوی اس طرح سے کوئی مصالحہ نہیں ہوتا ہے سادہ سمپل والا اچھا لگتا ہے ہندوستانی کھانا سب سے اچھا ہوتا ہے بنانے میں بھی آسان ہوتا ہے اور فائدے کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہندوستانی کھانا زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اور سب ہندوستانی کھانے کے شوقین بھی ہوتے ہیں دور دور سے لوگ ہندوستان کا کھانا کھانے آتے ہیں ہندوستان کی بریانی ہے وہ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں یہاں مسالے وغیرہ ڈال کر کے کھانے کا جو ذائقہ اور اچھا بن جاتا ہے تو اسی لیے میں ہندوستانی کھانا زیادہ بنانا پسند کرتی ہوں ہندوستانی کھانا ہی سب سے اچھا ہے